جی ہاں ایوبی ہوٹل ایوبی عالیشان جی میں یاسر بات کر رہا ہوں مجھے بٹر چکن اور چکن چلی آڈر کرنی ہے ہم لوگ چھ لوگ ہیں تو کیا کوانٹٹی ہوگی اس کی اچھا زیادہ اسپائسی نہیں رہے گا نا کوانٹٹی میں ہم چھ لوگ کھا سکتے ہیں نا وہ جی اور آپ کے پاس اسٹاٹر میں کیا ہے اسٹاٹر میں ٹکہ فرائی اور مین کورس میں بیسٹ ایٹم اپنا کیا ہے اپنی ہوٹل کا چکن چلی اینڈ جی نان ویز میں نان ویز میں چکن چلی اور ایک بٹر چکن اچھا اس کی کوانٹٹی کم تو نہیں پڑے گی

اور مین کورس میں کچھ اپنا اسپیشل ایٹم ہے اپنے پاس اپنی ہوٹل پر مین کورس اسپیشل

جی اوکے آپ اسٹاٹر میں جو ہے سو ٹکہ فرائی کر لیجیے اور مین کورس میں چکن چلی اور بٹر چکن مین کورس نہیں لگے گا تھینک یو اور ساتھ میں جو ہے ایک اسپرائٹ اور ایک تھمس اپ لے لینا

جی اوکے جی اور زیادہ بٹر چکن جو ہے زیادہ سوئٹ بھی نا ہوجائے کھانے میں

جی ایڈریس لے لیجے آپ رسول پورا رسول پورا مسجد تیسری گلی جی کتنی دیر میں آجائے گا پارسل اچھا آدھے گھنٹے میں آجائے گا جی ٹھیک ہے تھینک یو